قصبوں شہروں یا ریاستوں کے سفر کے دوران بعض اوقات سکیورٹی خدشات پیش آ سکتے ہیں جیسے ٹریفک حادثات خاص طور پر اگر سڑکوں کی حالت خراب ہو یا ڈرائیونگ کے اصولوں پر عمل نہ کیا جائے چوری یا ڈکیتی بعض مقامات پر مسافروں کو ذاتی اشیاء کی حفاظت کے لیے احتیاط برتنی پڑتی ہے علاقائی کشیدگی یا ہڑتالیں بعض اوقات مقامی احتجاج سیاسی کشیدگی یا فرقہ وارانہ فسادا کی وجہ سے مسافروں کو خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے قدرتی آفت جیسے بارش سیلاب یا لینڈ سلائڈنگ جو سفر کے دوران خطرہ بن سکتی ہے غیر مانوس علاقوں میں گم ہو جانا اگر نقشہ نیویگیشن یا مقامی زبان سے واقفیت نہ ہو تو یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے سفر کے دوران محتاط رہنا مقامی قوانین اور روایات کا احترام کرنا اور حالاتِ حاضرہ سے باخبر رہنا ایک محفوظ اور خوشگوار سفر کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے